मुझे हाइक करने के लिए सूर्यास्त का समय बहुत ही बढ़िया लगता है और पहाड़ जंगल यह भी मुझे बहुत पसंद है बर्फ़ीले पहाड़ है यहाँ पर मुझे फ़ोटो क्लिक करना फ़ोटो कैप्चर करना जो भी है बहुत ही बढ़िया लगता है क्योंकि प्रकृति से मैं भी प्रकृति से बहुत प्रेम करती हूँ तो यह चीज़ें मुझे अच्छी लगती है और यह चीज़ें लोगों को भी काफ़ी पसंद आती है इस क्या तरह की फ़ोटो वीडियो यह लोग काफ़ी पसंद करते हैं और अपन भी इस तरह की फ़ोटो क्लिक करके अपनी एक कला दिखा सकते हैं तो यह मेरी पसंद है